क्या किसान भोजनालय से बोल रहें मुझे खाना मंगवाना था आप खाने को किस तरह लाओगे खाना लाओगे तो मतलब वो गरम तो रहेगा ना आप जब तक आओगे मुझे ठंडा खाने खाने से मना किया गया है आप खाना पुराना तो नहीं है ज़्यादा पुराना हो तो मत लेकर आना नया हो तो नया बनाकर लेकर आना अगर आप ठंडा खाना लेकर आओगे तो वो मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है आप कई बार गरम खाना ही लेकर आए